देहीं आह्ले ओह्दे च में शैल देहीं पाया पर मि पता नी हा में दिक्खेआ ओह् देहीं खट्टा गै पाऊ उड़ेआ फ्ही में बड़ी मुश्कलें मसाले मसूले पाए ओह् उसी थोह्ड़ा ठीक कीता फिर मम्मी ने दिक्खेआ फिर मम्मी ने थोह्ड़ा दस्सेआ मी इ'यां इ'यां पाओ सब्ज़ी मसाला आलू बनाए सारें गी बड़े पसंद आए सारे बड़े सुआद लाइयै खाद्धे बड़े शैल आलू बने सारें आखेआ बस उदूं दा मिगी फिर थ्होड़ा शौंक पेई गेआ फिर में बक्खरी बक्खरी चीज़ां बनानियां दिक्खी दिक्खियै नेट उप्पर किश किश बनाना कदें कोई सब्ज़ी चाढ़नी कदें कोई सब्ज़ी बनानी ते इयां इयां करदे करदे सारी रुट्टी बनाना आई गेई ऐ